जी हाँ संसाधन उपलब्ध ने हमने महंगी क्लान और लम्बी कतारें जैसी अस्पताल सम्बन्धी समस्याओं का हमें बहुत अनुभव है और बहुत बुरा भी लगता है क्योंकि जब संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे तो हमारी जरूरतें भी पूर्ति नहीं होंगी महंगे इलाज और लम्बी कतार जैसी अस्पताल सम्बन्धी समस्याओं के बारे में भी हमें बहुत बुरा लगता है क्योंकि महंगे इलाज के कारण आम आदमी अपना दैनिक रोजमर्रा के जीवन में इलाज नहीं करवा पाता है और गंभीर बीमारियों का भागीदार बन जाता है जिनका परिणाम बहुत महंगा और गलत साबित होता है अस्पताल मे लम्बी कतारों जैसी सम्बंधी समस्याएँ भी उत्पन्न होती है क्योंकि अस्पताल में मुख्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होने के कारण हमें लम्बी कतारों में लगना पड़ता है जिसका खामियाज़ा हमें विभिन्न तरीके के लोगों के सम्पर्क में आने के बावजूद भी और गहराई से भुगतना पड़ता है इसका हमें बहुत बुरा अनुभव हुआ है